हँ हँ हँ हँ भेटैत छै रोहु छै भाकुर छै रोहु रोहु छै भाकुर छै छै नैनी छै बुआरी छै सिन्घी छै माँगुर छै आ मारो भेटैत छै पोठियो भेटैत छै आ मारो छै

हँ हँ पोखरिसँ ऊपर केलियै हँ बुढ़िआँ पोखरिसँ गैंची गैंची तऽ गैंची तऽ भेटैत छै गरखैर अरमे छै अखन ओ गरखेने उपछैले हँ उपछैै तऽ ओहो भेट जायत हँ कबईओ भेटैत छै ओ पालन करैत छै ने मने पोखरि एगो खुनाओल छै ओ पोखरिमे दैल छै हँ हँ बनेबै कोना ओ तऽ जेकरा से लेलहुँ हँ मल्लाहे दय छै बनाके कहबै बना देत रेट चार्ज बेसी लागत हँ हँ बना देब मसल्ला लहसुन पीस देब हल्दी छींट लेब नून छींट लेबै पहिले तरि लेब तेकर बादमे गोट पीस लेब प्याज धन्नी मरचाइ टमाटर काटि लेब जीरके आ गोटके फोरन देबै मसल्लाके भूजि लेब माछके तरि लेब तेकर बादमे अपन तीमन बनायब तेकर बाद अपन खायब गऽ हँ मारा माछ मारा माछ केना बनतै मारा तऽ बुझले अछि कण्ठ लग एना फाड़ि दिऔ आ बस धो दिऔ धोके बनाउ मारामे तऽ नहि बना देत ओहिमे तऽ काँट नहि होइत छै हँ नहि नहि मल्लाह नहि मारा माछ बनाके दय छै मल्लाह दय छै रोहु भाकुर नैनी बुआरी ई सब आ ओ ओ मारा माछ कतहुँ मल्लाह बनाके दैत नहि नहि नहि पूछैत छिअनि नहि ओ कहैत छथि नहि मारा माछ नहि बनाके दय छै गैहकके कस्टमरके हँ सिन्घीके काँट तोड़िके देतथि काटि के तऽ सिन्घी नहि पड़ैत छै काँट तोड़ि दय छै किआ तऽ बिन्ह लय छै गैहकके ताहि दुआरे हम हँ ठीक छै कहबै तऽ बना देतथि सिन्घी माछ भेट जायत सिन्घी माछके कोनो प्रॉब्लम नहि छै हँ हँ ठीक छै आउ आउ